पूर्णिया जिलाके इतिहास बहुत पुराना अछि पूर्णिया जिला सुरूहेसँ अपन समृद्धिके लेल जानल जाइ छै एतय ने जखन भारतमे स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चले रहै तऽ ई पूर्णिया जिला मिथिलाञ्चल क्षेत्र राजा जनकके क्षेत्रके अन्तर्गत आबैत रहै हिनका नेपालसँ सम्बन्ध राखल जाइ रहै ताहि लए कऽ एतऽ ने पूर्णिया जिलाके ही अन्तर्गतमे एक जगह छै जानकी नगर जे माता सीताके नामपर ही राखल गेल छै आर एतुका बहुत सभ मन्दिर प्रसिद्ध अछि जेनाकि ओकरामे दू चारिटा मन्दिर भए गेल जेना माता पुरनदेबीके मन्दिर भए गेल जलालगढ़के किला एतऽ ने राजाके किला छथिन जेकि औरङ्गजेबके भी शासनकालमे एतऽ ने ओइ समयमे किला रहै आर एतऽसँ कनेक दूर अछि मनिहारी जे कटिहार जिलाके अन्तर्गत आबैत यऽ ठीक छै कहल जाइ छै कि माता पुरनदेबी यानि अन्नपूर्णाके नामपर ही माँ पुरनके नाम पड़लो छै आर एतयके पूरा इतिहासमे भी हिनकर वर्णन छै जखन बङ्गालमे सिराजुद्दौलाके शासन रहै तऽ सिराजुद्दौलाके जे रोकैके प्रयास करल गेल रहै तऽ हुनकर बेटा भी एतै पूर्णियेसँ छलै जखन बिहारमे लोटा विद्रोह चललो रहै तऽ हुनको एतैसँ सम्बन्ध रहै लोटो विद्रोहके आर पूर्णियाके इतिहास बहुत पुराना अछि पूर्णिया एखन नगर निगम क्षेत्रके अन्तर्गत अछि पूर्णिया जिला कमिशनरियो अछि आओर इतिहासमे हिनकर बहुत वर्णन छै जेकि मिथिलाञ्चल क्षेत्र कहलावै छै जकरा लेल अहाँ सभ वाकिफे हेबै